औ जोंखौ दावआ गोबां बोसोराव खेबसे बोसोराव खेबसे गोहोमाव खोख्लैयो गोजां बोथोर फैबोलानो बेमार जायो हरखाबै बाब्राब बाब्राब थैयो थैनायखौ जों मानसिफोरा जानानै आरो जाना जाखांनाय हारा हुराखौ गारना होनानै आरो दाव मोजाङा जानानै बेमार जाफिनो बेनिखायनो जों दावखौ जोथोनै लाखिनांगौ जा लाखिनांगौब्ला न' सिङाव खानानै दोननांगौ लोगोसे दावआ गनानै थाबोला बेमार जानो मोना आरो लोगोसे दावखौ बेमार बेमार जायोब्ला जोङो मुलि दौनानै फोथांना लाखिनांगौ जायो बिदिनो गोखैफोरखौबो होनांगौ जायो होनबानो दावआ बेमार जायालासिनो थानो हायो खालाम थानो हाया जानायफोरखौबो जोथोनै जानांगौ जायो जोथोनै लानायनि थाखाय जोंनि जिब जुनारा बेमाराव गेजेर गेजेर फैयालासिनोबो थायो जेसेनो जोथोन लायो एसेनो जिब जुनारा बारायनानै थायो लोगोसे आरो दावखुमै जाबोला जों मुलि मुलि गारनानै होनाय जायो दिंखिया दिंखिया बायदिसिना खानानै होबाबो दावखुमैया जानो हाया लोगोसे आरो फाउदारबो सारनानै होबा खारो दावखुमैया